हँ एतए हँ सिँहेश्वर अस्थानमे मन्दिर बाबाके बहुत बढ़िआँ मन्दिर छै बहुत दूर दूरसे आदमी आबै छै बहुत दूर दूरसे आदमी आबै छै बहुत बाबामे शक्ति छै सब बाबाके शिवरात्रिमे मेला लागै छै शिवरात्रिमे सभकोइ जाइ छै बहुत मेला लागै छै बहुत बढ़िआँ मेला लागै छै सबचीज आबै छै मेलामे बहुत बढ़िआँ मन्दिर छै कुमारखण्डोमे दुरगा माताके मन्दिर छै बहुत बढ़िआँ मन्दिर छै तखन जदुओपट्टीमे मन्दिर छै दुरगा माताके छत नहि पिटेलैए सब जे देतै छत पिटेतै बहुत मेला लागै छै बहुत बढ़िआँ नवरात्रि सभ करै छै कलश उठबै छै सभ पूजा दुरगा माताके करै छै सभ दुरगा माताके कलश जात्रा करै छै पूजा होइ छै नवरात्रि हमरा आओरके करै छिए सभ बहुत धूमधामसे दुरगा माताके पूजा करै छिए ओहाँ अयोध्यामे दो राम भगवानके मन्दिर बनलै हमरा बहुत खुशी बहुत खुशी मनबै छिए कि भगवान राम भगवानके यहाँ राम भगवान बोलेतै जएबै अथीमे टी भी मे राम भगवानके मन्दिर देखै छिए बहुत बड़ा आमभी सरकार काज करेलकै मन्दिर बनै देलकै हिन्दूके एगो बहुत बड़ा घरमे काम करलकै बहुत अच्छा आके भगवान बोलेतै राम भगवान हम पहुँचबै सब मन्दिरमे जा जाके पूजा करबै जाके पूजा करबै मन्दिर सबमे बस सबचीज ठीक ओही माता जे दुरगामाता सभके कल्याण करै छै कष्ट आबै छै दूर करै छै जे सब रूपके माँ दुरगा छिए सब रूपमे ओहीँ आबै छै रातिके माता दुरगा माता सबरूप एक ही छिए माताके पूजा अस्थल धामपर करल जाइ छै एगदम सब धिआन पूजा अपना मनुष्यकेँ ठीक छिए सभकेँ पूजा करना चाही सभ पूजा करै अपन अपन ढङ्गके पूजा करि लै अपन काम धन्धा करऽ बालबच्चाकेँ देखऽ भगवानोके पूजा करऽ खूब ई समय दहऽ तब ओ मन्दिर बहुत हमरा आओरके मन्दिर एगदम सुबहमे भगवानके पूजा आओर धिआन पूजा सएह सबकिछु सबकिछु करै छिए आओर जकरा जे काम छै अपना अपना कामपर पूजा करिके चलि जाइ छै सुबह उठिके पहले मन्दिर मन्दिर दर्शन करै छिए परनाम करै छिए पूजा करै छिए काम करै छिए तब हमसभ से बढ़िके राम छै राम बाबा भोला सबठाम एकही छिए एकही सब रूप छिए ई करथिन सभके कल्याण करनेवाला जयश्री राम हे प्रभु अपन अपन सभ पूजा करिके फेर कामपर लागि जाए छिए तब बहुत होइ छै सगरे मन्दिर मन्दिर पूजा करै ले जाइ छिए बहुत अच्छा मन्दिर सब छै पूजा करैमे बहुत अच्छा होइ छै पूजा करैमे जाइ छिए सगरे छै पूजा करैके